हमारे भारत में वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और बहुत सारा विज्ञान का वो हुआ है तो काफ़ी सारे हैं लेकिन जो मुझे जो पसंद हैं पूर्व राष्ट्रपति जो ए पी जे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है मुझे वो बहुत पसंद हैं जिनके वर्तमान समय में बच्चे हैं बच्चों को परीक्षा में भी उनके कोशचन आते हैं और बच्चा बच्चा उनको जानता है और विज्ञान के उन्होंने जो अविष्कार करा जो मिसाइल बनाई थी उसके आधार पर उनका नाम मिसाइल मेन भी पड़ा है और वो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से जिनको लोग जानते हैं और वर्तमान समय के जितने भी जो पिछले जनरेशन हैं वो भी जानती ओर आने वाली जेनरेशन भी काफ़ी सारी जानती रहेगी उनको और मेरी पसंदीदा लोकप्रिय लोकप्रिय वैज्ञानिक में वही एक शक्स ऐसे हैं जिनको मुझे जिनका नाम लेना या जिनके मार्गदर्शन पे चलना या जिनका जिनके बारे में पढ़ना है जिनके बारे में लिखना मुझे वो बहुत पसंद है और वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनकी भारत में जो वैज्ञानिक जितना विज्ञान ने तरक्की करी है जितना बोलो उतना कम हैं लेकिन हाँ सबसे पसंदीदा मेरे जो मिसाइल मैन के रूप में जो है वैज्ञानिक विज्ञान पे जिसने बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करी है जिन जिनके द्वारा एक मिसाइल बनाई गई है और मिसाइल मैन के नाम से ही इन्होंने उन उन्हें जाना जाता हैं जो की डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सर मुझे बहुत पसंद है